میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اہم سبق سیکھے جنہوں نے میری زندگی کو اور بہتر بنایا سب سے بڑا اہم سبق یہی تھا کہ میں اپنوں کی اپنے پریوار والوں کی ہمیشہ فکر کروں کیونکہ وہی دنیا میں ہمیشہ میرے کام آنے والے ہیں میری بہتری چاہنے والے ہیں کامیاب ہونے کے لیے دوسرا سب سے اہم سبق میں نے یہ سیکھا کہ ہمیشہ اپنے اوپر بھروسہ رکھو اور خوب محنت کرو اس کے علاوہ کامیابی کہیں سے نہیں مل سکتی تیسرا ہمیشہ خدا پہ بھروسہ کرو وہ جو بھی آپ کے لیے کرے وہ بہتر ہی کرے گا چوتھا اہم سبک یہ تھا کہ دوسروں کی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ خود پر کام کرو خود کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرو خود کو توجہ دو دوسروں کو توجہ دینے کے علاوہ پانچواں سبک یہ تھا کہ ہمیں اپنے بدن کو اپنے شریر کو اپنی باڈی کو بہتر کرنے کے لیے خود کو یا اپنے ذہن کو صاف رکھنا خود کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہماری زندگی پر ہمارے ہمارے سوچنے پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور بھی کئی اہم سبق سیکھے جو ہماری بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے